हँ माल के घास भूसा ई सब मिला कऽ देल जाइ हइ आ ओहिमे सुधा अथी अबै हइ मालके देबे खातिर ओहो आदमी कीन कऽ दै हइ डालै हइ मालके सुखायके कुट्टी कटलक घास लेके आयल जइ होल मक्कइ होल कुट्टी कटलक आदमी ले कऽ आयल कुट्टी काटि कऽ मालके देलक फेर ओकर बाद तीने बजे उठि कऽ आदमी खिबै हइ अपन मालके खिया कऽ अपन फेर ओकर बाद गोबर करसी अपन उठेलक अपन उठा कऽ धेलक फेर मालके अपन गोबर उबर अपन पथलै सब पाथ उथ कऽ हमसब अपन राखि दै छियै ओकर बाद फेर गायके दूध निकालै छियै दूध निकालि कऽ फेर ओकर बाद अपना थोड़े बहुत खाय लए रखऽ फेर ओकर बाद सेंटरमे जा आओर अपन रखैके हइ तऽ निकालि कऽ आदमी अपन घी निकाल सकै हइ दूधके जमा कऽ दही महि कऽ घी बना सकै हइ आदमी लेकिन आब फेर साँझ पड़तै अपन फेर उहे मालके तीन बजे अपन घास भूसा जे भेल से फेर अपन डललक मालके अपन खियेलस फन्नु उन्नु छीटके खियेलक फेर बोरा चट्टी अपन जेतना भेल अपन ठण्डीके ओजह से आदमीके मालके ओढ़यलक फेर ओकर बाद धानके झट्टा जे होइ हइ मालके बिछेलक ठण्डीके ओजह से फेर अपन उहे दुहलक अपन फेर दुह दाह कऽ अपन मालके जे होयल से अपन गोबर करसी जे करयके होयल से कइलस आदमी दू टाइम करै हइ साँझ सबेरे आ फेर साँझ पड़ल तऽ फेर बोरा चट्टी अपन माल के ओढ़ेलक फेर अपन फेर अपना आदमी घर से बाहर बन्हले रहल तऽ फेर आदमी अपना घरमे केलक बान्ह छान्ह ठण्डीमे आ फेर अपन बान्हल छान्हल हो गेल फेर अपन निकाल कऽ अपन दूध निकाललस फेर साँझ कऽ सेन्टर गेल भेजली अपन गेल एहूमे अब टाइम पास होय